پٹرول کی بڑھتی قیمت نے سارے ہندوستان ہی کو متاثر کیا ہے اور ہم لوگ اب گاڑیوں کو چھوڑ کر کے سائیکلنگ پہ آ گئے ہیں اور یہ پٹرول کی قیمت جو ہے اس کے بڑھنے کے بہت ساری وجوہات ہیں جو بھی بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رشیا کا جو پٹرول ہے وہ اپنے ہندوستان اور دیگر ممالک تک نہیں پہنچ پا رہا ہے اور اِس کی جو جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہوئی ہے اِسی طریقے سے جو کیا نام ہے سعودیہ سے جو پٹرول آ رہا تھا اس کی سپلائی چین متاثر ہوئی ہے اس نے اپنی قیمتیں بڑھا دی ہیں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم پٹرول سے جو دھواں نکلتا ہے وہ ہمارے صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے ہم کو چاہیے کہ ہم سائکلنگ پہ آئیں اور الیکٹریکل بائک کو ہم استعمال کریں وہ یہ ہمارے صحت کے لیے اور ماحول کے لیے دونوں ہی لحاظ سے زیادہ بہتر ہے اور میں اسی کو پریفر کرتا ہوں اسی کو ترجیح بھی دیتا ہوں اور لوگوں کو مشورہ یہی دیتا ہوں کہ وہ الیکٹریکل بائک پہ آئیں اگر ضرورت پڑے ورنہ سائیکل سے زیادہ سے زیادہ کام کریں یہی بہتر ہوگا ہمارے صحت کے لیے بھی اور ماحول کے لیے بھی بہت شکریہ